ریڈی میٹ اور گھر کے سلے ہوئے ہاتھ سے جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے ان کی سلائیوں کا فرق ہوتا ہے سلائیاں جو ریڈی میٹ کی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی سلی جاتی ہیں وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں پر جو گھر پہ سلائی کی جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی سلائیاں ہوتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں وہ جلدی ٹوٹتی اور کھلتی نہیں ہیں اس یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور دوسرا فرق جو ہوتا ہے کہ جنہیں سلائیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں ان کو گھر کی جو سلائیاں ہوتی ہیں وہ اچھی سے سلی جاتی ہیں صاف صفائیوں سے سلی جاتی ہیں جو ریڈی میٹ ہوتی ہے وہ بس سل دی جاتی ہیں ہاں اچھی بھی رہتی ہیں بٹ بس سل دی جاتی ہیں فنیشنگ اوپر سے کر دی جاتی ہے اندر سے نہیں ہوتی فنیشنگ بٹ جو اچھے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں اس کی فنیشگ تھوڑا رہتی ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ سلائی کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی سلائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ کے کپڑے لینے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم بچتا ہے پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں بٹ ٹائم بچ جاتا ہے کہ ہم چلو ریڈی میٹ لے لیں گے جلدی سے ہو جائے گا ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا یہ اور سلائی کرنی ہوگی تو ہمیں کٹنگ کرو پھر اس کے بعد سلائی کرو کپڑے کپڑے لو کٹنگ کرو پھر سلائی کرو اس کے بعد جا کے ہمارے کپڑے تیار ہوتے ہیں اور خریدنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر خرید لیتے ہیں بس پیسے دو اور خرید کپڑے سلے سلائے مل جاتے ہیں